औ खोनादों ना ओ आं राङापानिनि मिनिस्रि बुंदोंमोन सिनायदोंना अ आं नोंथांनाव नाखौसो सोंहरनो नागिरदोंमोन जोंहा जोंहा न'वाव हाबा फिसा दं नालाय बेवहायनो ना नांगौ जानायलाय आं मा मा ना मोनो होन्नानै नोंथांनाव सोंहरनो नागिरदोंमोन आरो बेनिफ्रायो ओरैनो बिदि मिडियाम साइसनि बिदिनो मासे मासे गोलैनाय बिब्दि ना नांगौमोन आरो बिदिखौ मोनगोन ना मोन्नाय नङाबा अ ओरैनो नानि केजियाव दामफोरा बेसे नानिया औ ना औ इसे खमाव होदो ओरैनो ना नाखौ आंनो माबाखालि नांगौमोन नाखौ आंनो रबिबारै नांगौमोन औ रबिबारनि रबिबारै नांगौ नालाय रबिबारनि सानसे सिगां मोनबा मोजां जागौमोन आरो नैजि केजिसोबानो जागोन बे नैजि केजियानो थोनो हागौ थावाबाथाय आरो नोंसोरनियावनो लाइब्रबनोसै नैजि केजिखौ लाग्रोनोसै आरो इसे खम खालामजाबावला ए दे जासिगोन दे ओरैनो जों जोंनाथ' प्रग्रामआ रबबारै नालाय बेनि सानसे सिगां सुनिबारफोराव मोनबा मोजां जागौमोन आरो अ' सुनिबारै मोनबाबो जागोन ओरैनो केनसेल माबा खालामनांला जोंनोबो नांथारगौ जादों नालाय उम खाथि खालायावबो बिदि बारा ना मोजां फानग्रा गैया नालाय हो मा होन्दों सुनिबार खालि फुङाव खेबसे फन हरबावनोसै आङो फुङावनो आमफ्राय नोंसोरो फिक्स खालामखादों आरो हायाबा हाया हायोबा हायो बेलेगखौ जों नागिरला आरो बेखौनो नेना थानोसै नोंखौनो दे जागोन दे